دہلی کے اندر سبھی طرح کے اسکول ہوتے ہیں جیسے گورمینٹ آرمی کے اسکول ایم سی ڈی کے اسکول پرائیویٹ اسکول کرشچین کمیونیٹی کے اسکول اس کے علاوہ بھی بہت مختلف اسکولس ہوتے ہیں اور اگر میں بات کروں ان کے سلیبس کی تو جو دہلی گورمینٹ اسکول ہے ان کا سلیبس ایک ہوتا ہے ہر اسکول کا پیٹرن سلیبس سب سیم ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر پرائیویٹ اسکول کی بات کروں تو ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے پڑھانے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر میں مانٹیسری کرشچین اسکولوں کی بات کروں تو وہ زیادہ تر انگلش میڈیم ہوتے ہیں اور وہاں کے پڑھانے کا طریقہ بھی ادرس اسکول کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے